कुझु टाइम अॻु मां टी वी ख़रीद कई हुई ऐं उन टीवीअ जे रंग खे ॾिसी मां ॾाढो ख़ुशि थियण लॻो हुअसि असलु मुंहिंजो मनु मोहिजी बियो हुयो मां उहा टी वी पंहिंजे घरि खणी आयसि ऐं हिक दीवारु ते टंगे छॾियो हुयो मां हुन टीवीअ खे हुन ते र्कीतन भॼन चालू कया असलु मूंखे उननि जो गानो ऐं उननि जो भॼन जो आवाजु ॿुधी मुंहिंजो मनु ॾाढो ख़ुशि थियण लॻो ऐं मुंहिंजो मनु मोहिजी वियो हुयो हुन खां पोइ हुन जे रिमोट खे मां ॾिसी वधीक ख़ुशि थियण लॻसि रिमोट इएं सफ़ा साफ्ट रुप जे रुप में हुयो ॼण त मखमली जेहिड़ी चादर जेहिड़ो हुन खे जीअं मां हथ लॻायोसि हिकु दम नरमाई सां उहे चैनल चैंज थी रहियां होया ऐं जीअं जीअं मूंखे उन टीवीअ ॾांहु मनु मोहिजी रहियो हुयो तीअं तीअं ॾाढो मां ख़ुशि थियण लॻो होसि छो त मूंखे इएं लॻो त इह मुंहिंजे मन खे न मुंहिंजी आत्मा खे छुहे छ्ॾण वारो हिक इहा टी वी आहे